साढ़े इत्थें रियासी डिस्टिक बिच्च शिव खोड़ी मेला लगदा ऐ इक बारी शिव खोड़ी आंदी शिव खोड़ी मेला लगदा ऐ ते मेलै बिच्च असें बड़े सारे जेह्ड़े लोक अपना बड़ी सारी कमाई करदे न जेह्ड़े लोक न ते जियां बड़े सारे लोक मोमोस लांदे न एह्दे समोसे लांदे न समोसें दियां रेह्ड़ियां लांदे न ते समोसे होई गे लोग इत्थें मिट्टा पानी पलैंदे कल्चर उप्पर साढ़ा इत्थें स्याड़ बाबा जित्तो ग्हार जित्तो मेला लगदा ते उत्थें बाबा जित्तो मेला जेह्ड़ा ऐ ओह् ऐ उत्थें बाबा जित्तो दे मेले गी असें बड़ी हारियां बंगां बंगे दियां सेल लगदी उत्थें बंगां बिकदियां ते खलौने बड़े सारे होंदे खलौने होंदे मठाइयां होंदियां मठाइयें दियां ओह् लांदे लोग ते चामिन दियां रेह्ड़ियां लांदे न ते उत्थें लोग बड़ा हारा बपार करदे न बड़ी सारी कमाई होंदी ऐ उ'नें मेलें उप्पर ते बड़े अच्छे तरीके कन्नै जेह्ड़े मेले बनाए जंदे न लोग बच्चें बास्तै झूले लांदे न ते होर बी बच्चे जेह्ड़े न बच्चें बास्तै झूले होई गे खलौने होई गे ते लोग बड़ी सारियां सेल सेल दियां फिर रेह्ड़ियां लांदे न जेह्ड़ियां कपड़े शप्पड़े कपड़ें दियां सस्ते बिच्च कपड़ा दिंदे न होर बी जियां साढ़े इत्थें दवाली बनाई जंदी ऐ दवाली च साढ़े पटाके बड़े उठाए जंदे न दिये दिये जलाए जंदे न घरै दियां साफ सफाइयां कीतियां जंदियां न म्हल्ले दियां साफ सफाइयां कीतियां जंदियां न ते इत्थें तकर कि साढ़े शैह्रें बजारें बी साफ सफाइयां करियै ते हट्टियां सजाइयां जंदियां न ते सारियें हट्टियें मठाइयां मतलब नमियां नमियां मठाइयां जेह्ड़ियां बनाइयां जंदियां नित्त नमियां मठाइयां बनाइयां जंदियां न ते रोज जेह्ड़ी ऐ साढ़ी जेह्ड़ी खाना पीने दी बवस्था ऐ ओह् बड़ी शुद्ध ऐ ते साफ सुथरी ते एह्दे बिच्च कोई मलावटी चीजां नेईं हैन ते जेह्ड़ा साढ़ा होई गेआ होली दा त्यहार ऐ होली दे त्यहार गी बी साढ़ै मठाइयां मठुइयां बी बनाइयां जंदियां न खाने गी ते होली दे त्यहार गी रंग रोगन लगाए जंदे न म्हल्ले दे म्हल्ले शैल म्हल्ले किट्टे होइयै जेह्ड़े न ओह् होली मनांदे न ते जेह्ड़े साढ़े शैह्र न जेह्ड़े साढ़े जेह्ड़े ब्लाक न जित्थें डिस्टकां न जित्थें बजारें च उत्थें बी लोग उत्थें जेह्ड़े रली मिलियै होलियां मनांदे न ते बड़े तौर तरीके कन्नै बड़े पौराणिक तरीके कन्नै बी मनाए जंदे न ते लोक जेह्ड़े न अपने देवते दी जेह्ड़े देवी देवते होंदे न साढ़े रियासी डिस्टिक बिच्च ते बड़े देवी देवते होंदे न मतलब लोक पूजदे न पूजा करदे न उं'दी ते उं'दे अग्गें बी बड़े भोग लगाए जंदे न होर बी बड़ी सारियां ऐसी चीजां न जेह्ड़ियां मतलब लोक रली मिलियै करदे न होर